السلام علیکم ورحمتہ اللہ حضرت کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جناب عالی میں امرتسر سے بات کر رہا ہوں آپ کتب خانہ سے بات کر رہے ہیں حضرت حضرت میں نا ہماری ایک دکان ہے کتابوں کی تو ہمیں آپ سے کچھ کتابیں خریدنی ہے سیرت نبوی سے تعلق رکھتی ہوں جو اور پھر اسی طریقے سے اور دیگر جو مختلف مضامین ہیں ان مضامین کے تعلق سے وہ کتابیں ہمیں چاہیے تو کیا آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں گے اس طرح سلسلے میں تو مطلب کس حساب سے آپ کاروبار کرتے ہیں کیا اس کی ہمیں کچھ تفصیل بتائیں ذرا اچھا اچھا اچھا اور فن اچھا جی تو یہ جو کتابیں ہیں فن منطق سے تعلق رکھتی ہیں جو اور ایسی تحقیقات سے تعلق رکھتی ہیں جو اس طرح کی کتابیں بھی ہمیں ایک بڑا کتب خانہ تیار کرنا ہے بڑی لائبریری تیار کرنی ہے جیسے کہ ہدایہ ہے ہدایہ ہے جلالین اور اسی طریقے سے سیرت کی ایک کتاب ہے پھر وہ فرہنگ آصفیہ ایک کتاب ہے اردو ادب میں وہ چاہیے پھر اسی طریقے سے جو ویب سائٹ پر بہت سی اور بھی کتابیں ہیں جن کے اندر اردو ادب کے ماہرین نے عمل و اپنا وہ خاص انداز اور ایک خاص صلاحیت اس کے اندر سپرد کی ہیں ہمیں اس طرح کی کتابیں بھی چاہیے آپ سے تو آپ کے پاس

اچھا تو یہ کتاب آپ کے پاس ہے جو کیا نام ہے اس کا سیرت سیرت سیرت مصطفیٰ فرہنگ فرہنگ عامرہ ہے ٹھیک ہے پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم